جی آ رہی ہے آواز جی بات کر رہا ہوں

جی جی جی آپ اور کتنی جگہ گھومتے ہو اسی کے حساب سے چارج رہے گا اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آٹھ جگہ دس جگہ اگر مان کے چلیں تو کم سے کم آپ سمجھ لیجیے کہ کچھ نہیں تو پانچ ہزار تک جائے گا

گاڑی آپ کون سا اب جیسے کتنے لوگ ہیں آپ اس کے حساب سے بڑی اگر زیادہ لوگ ہیں تو انووا لینی پڑے گی ورنہ سوئفٹ ڈیزائر وغیرہ بھی چل جائے گی کون سی آپ آپ بتائیں کون سی چاہیے آپ کو جی ہاں تو آپ انووا ہی لے لیجیے زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے چارج تھوڑا بڑھ جائے گا چارج اس میں تھوڑا بڑھ جائے گا اس میں سم تھنگ آپ کا ساڑھے چھ ہزار جائے گا

جی جی ہمایوں کا مقبرہ بھی ہے جامع جی نہیں نہیں ایک دن میں نہیں ہو پائے گا اگر اچھے سے گھومیں گے تو ایک دن نہیں کم سے کم دو دن تو ہونا چاہیے اور صرف ایسا نہیں کہ آپ صرف وجٹ کر کے اور فوراً چلے آئیں جی آپ جائیں تو اچھے سے گھومیں اس کو دیکھیں ساری چیزیں

ٹھیک ہے کب کا بک کروانا ہے آپ کو ٹھیک ہے جیسا بھی آپ کنفرم کریے گا آپ کو اچھی سہولیات دی جائیں گی ٹھیک ہے اوکے